आइ हम राबल से चलै छी बिहार मिजियाम रोडमे मीडिया राजनैतिक संस्कारके बारेमे आइकाल्हि मीडिया सम्बन्धित चीज जे छै अत्यधिक बैढ़ि गेल छै कि जे मीडिया एक एहेन प्रक्रिया छियै की अहाँके बात हमरा लग हमर बात आहाँ लग पहुँचा सकैत छै आओर मीडियाके द्वारा बहुत दूर दूरके सञ्चार आपना सब जानि सकैत छियै तऽ जानि लै छियै की ओ जगह ओ जगह पर ई भेलै ओ जगह पर ई भेलै सबकिछु मीडियाके द्वारा हमरा सब जानि सकैत छी राजनीतिकके बारेमे आज बात करै छियै राजनीतिक एक एहेन चीज छियै कि अपन अपन केने होइ छै की बतएब राजनीतिकमे घुसै खातिर लोकके बैइमान बनबाक चाही जेकि बैइमान बनि जाइ छै आओर ओकरा आओर कारण सऽ ओ राजनीतिक चलबै छै तऽ बिहारमे जे छै अपन मीडियाके बारेमे आइकाल्हि देखै छियै मीडिया एक बहुत बढ़िऑं चीज भऽ गेल छै कि जेकि मीडियाके कारण से ही अपना सब जानि सकैत छियै सबकिछु कैरि सकैत छियै एना ओना दिस दैट जे भी छै कैरि सकैत छियै जन सम्पर्कके पात्र पूर्ण करै छियै देखै छियै की इहए सब होइ छै बिहारमे राजनीतिकके चीज बहुत ही अथी छै यहाँ भी छियै करै छियै

राजनीतिक संस्था से जुड़ल मुद्दाके बात करै छियै तऽ हमरा गाममे जे छै एक राजनीतिक मुद्दा छै एक मुखिया जी छै जेकि बहुत ही दुर्लभ कठिनाइ से कैरि रहल छै मुखिया बनलैया लेकिन ओहि तरहके व्यवस्था कार्यक्रम नहि कऽ सकैत छै ओहि तरहक व्यवस्था पूर्ति नहि कैरि सकैत छै एहि कारणसे सरकारसे हम निवेदन करबै कि अपना सऽ हमरा सब जनता सब छी एहि सबमे सुधार लाबऽ बिहारमे जे छै मीडिया मीडिया आओर मीडियाके मतलब जानैलए चाहै छै तब मीडिया की चीज छियै मीडिया बहुत बढ़िऑं ई छियै की मीडियाके द्वारा ही आहाँ सब हर जगहके व्यवस्था हर जगहके हर जगहके चीजके हम मीडियाके द्वारा देख सकैत छियै ई चैनल पर ओ चैनल पर हरेक सारा चैनल देलकैया तऽ मीडियाके प्रक्रियाके कारण ही हम देख सकैत छियै एहि कारण सऽ जे छै मीडियाके अपना सबके समझै लए पड़तै आओर मीडियाके बढ़िऑं सऽ माङ्ग करऽ पड़तै मीडियाधारीके मीडियाकारीके ओकर बाद आबै छै कि राजनीतिक संस्कारके बारेमे पूछै छै राजनीतिक संस्कार तऽ राजनीतिक संस्कार की चीज छै